जी हाँ हमारे यहाँ पर राजस्थान मे घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पर जोधपुर का स्थान है जोधपुर में हमारे यहाँ पे एक कायलान झील है जहाँ पर जहाँ पर हम घूमने के लिए जाते है यहाँ एक सौ बीस रुपए टिकट है किस्त में बैठने के लिए हम किस्त में बैठ कर यहाँ पर अच्छे अच्छे नजारों का आमंत्रित करते है हमारे जीवन में उतारते है और दूसरे यहाँ पर आता है तिहरी बांध जहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं उस बांध में हम भी बोटिंग करते हैं अलग अलग कन्ट्री के देश के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और घूमने के आते हैं यहाँ पर एक सौ बीस रुपए का रिचार्ज होता है जिस्से हम पूरा कायलाना झील घूम लेते है और यहाँ पे यहाँ पे मंदिर समुन्द्र तट एतिहासिक बहुत सी चीज़ें है यहाँ पर यहाँ पे एक मंदिर है वहाँ पर वो वो घूमने के लिए आते है यहाँ पर दर्शन करते है यहाँ पर इस मंदिर में बहुत मेले भी लगते हैं